हॅलो हांव काणकोण साकून गुरुदत्त नरहरी देसाय उलयता हांवेन काल तुमचे कडेन लागींच्या शहरांत वचपाक केब बूक केल्ली तेन्ना तेचे पयशें पांचशीं रुपया ठरयल्ले पूण सगळ्याक फिरोन आयल्या नंतर ड्रायव्हरान म्हाका आठशीं रुपयां सांगले तेन्ना म्हजी तेजेर कंप्लेन आसा की तांणे पयशें चड घेतले म्हणून तेन्ना म्हजें तुमी सांगले तितलें तेजे पयशें घेवचे अशीं म्हाजी त्या ड्रायव्हराच्या ओपो ओपाजीट कंप्लेन आसा